हेलो हाँ जी आपको कार खरीदिनी थी हाँ तो कार ख़रीद लीजिए हमें क्या मना हमें तो कार ही ख़दनी के लिए ही ये बैठ बीस बैठे हुए हैं यहाँ पर लो लेना था कार कौन सी है आप पर तो आपको लोन ये जब ये तो मिलेगा पहले आप ये बताइए आपका बीजिनिस क्या है काम क्या करती हैं आप अच्छा अच्छा किस डिपार्टमेंट में आपकी जौब है

आर्मी में हैं आपकी नौकरी हाँ तो ले लीजिए हाँ ठीक है ठीक है आपको मिल जाएगी ठीक है ले लीजिए हाँ ठीक है तो हाँ ठीक ठीक आप अपने को आप अपने सारे कागज़ लाना अपना जौब काल सैलली स्लिप आती है आपकी नौकरी की आपकी वो साथ में ले कर आना और वासकब में आधार कार्ड पैन कार्ड ले कर आना तो आपका काम हम देख के कर देंगे हाँ हाँ सी बी सी तो हो जाएगा आप आप के कागज़ का कागज़ों का भेरिफिकेसन होगा उसके बाद आपको मिल जाएगा ज़्यादा दिन नहीं लगेगा दो तीन दिन में हो जाएगा हाँ इतना तो टैम लग जाता है जेसे अब आप तो कितना पैसा जमा करोगी उस हिसाब से किस्त बनती हैं हाँ आप फायनेंस जब होता है ना आपको लोन के लिए तो कितने साल के लिए करना चाहते हैं तीन साल की किस्त है हाँ इसी में शामील रहेगा ब्याज के साथ जैसे किस्त आपकी जाएगी उसके साथ आपका ब्याज जाता जाएगा हाँ आप कल दस बजे आ जाना

ये अपना चिप अपना एस ग्वालीयर में है ना सी पी लिंक रोड पर हाँ हाँ हाँ हाँ मिल जाएंगे ठीक है